जिअं त अॼु जे माहौल में जेको वातावरण हली रहियो आहे हुन में असांजो वायुमंडल जेको आहे हुनमें हवा पाणी ज़मीनु इअ सभु जेके बि आहिनि इहे दूषितु थी रहिया आहिनि असांजे इर्दु गिर्दु हेॾियूं आदमशुमारी वधी रही आहे जो हेॾियूं बिल्डिंगूं ठही रहियूं आहिनि हेॾियूं इमारतूं ठही रहियूं आहिनि जेंहिंजे करे वॾा वॾा वणु बि कटाया था वञनि जेंहिंजे करे असांजी ऑक्सिज़न जेका आहे उहा घटिजी वञी रही आहे ऐ कार्बन डाईऑक्साइड जी मात्रा वधी वञी रही आहे हिन जे करे असांजी हेल्थ बि जामु ख़राब थी रही आहे जेकड॒हिं असां जे लाए आदमशुमारी वधी वेंदी ऐं पॉल्यूशन वधी वेंदी हुन जे करे असांजी हवा ऐ पाणी जेको अची रहियो आहे हुन पाणीअ में बि केमिकलस विझी करे हुननि खे साफ़ कयो वेंदो आहे ऐ हुन जे करे केमिकलस जे करे ॿिमारियूं वधंदियूं आहिनि ऐ ॿिमारियूं वधणु जे करे असांजी सिहत ख़राब थींदी आहे ऐ जेकॾहिं असांजे लाइ इहो ई अॻिते हलंदो रहियो त असांजो वातावरण ॾाढो ख़राब थी वेंदो ऐ हुन जे करे असां सुठी हयाती न गुज़ारे सघंदासीं हिन जे करे असांखे छा करणु घुरिजे जो असांजो हवा ऐ पाणी जेको आहे उहो दूषितु न थिए दूषितु थियणु जे करे ई असांजी हालति ऐं मेडिकल हालति असांजी ख़राब थी रही आहे हिन जे करे असांखे हवा ऐ पाणी जेको बि झंगल आहिनि हवा पाणी मां जेके बि आहिनि असांजा जेके बि सभु वणु टिणु कटाया था वञनि हिननि सभिनी वणु कटाइणु जे करे असांजी ऑक्सिज़न लेवल ॾाढी घटिजी वेंदी आहे ऐ हुन जे करे असां तकलीफ़ूं भोगे॒ रहियां आहियूं ऐं हुननि त असांखे हिन जी आदमशुमारी जे हिसाबु सां बिल्डिंगूं में जिते बि बिल्डिंगूं ठारायूं वञनि हुते असांखे ग्रीनरी पोखणु घुरिजे हुते वणु टिणु पोखणु घुरिजनि जीअं असांखे ऑक्सिज़न ॾाढी सुठी मिले ऐ असां सुठी हयाती गुज़ारे सघूं ऐ असांजे ईंदड़ु माहौल में बि असांखे सुठी ऑक्सिज़न मिले त असांजी हेल्थ बि ॾाढी सुठी रहंदी ऐ हुन जो ॾाढो सुठो वॾो योगदानु रहंदो